नमस्ते जी बोलिए जी हम डांस क्लास से बोल रहे हैं जी आपको कौन सा डांस सीखना था आप क्लासिकल भरतनाट्यम वेस्टर्न फोक मैम आपको सब सीखना है तो आपको पहले फॉर्म फॉर्म है यहाँ पर आ कर फिल करना पड़ेगा फाइव हन्ड्रेड मंथली नहीं लगेगा बट आपको वही फाइव हन्ड्रेड डालना पड़ेगा क्लास में आते हैं कई सारे वे होते हैं जैसे कि भरतनाट्यम क्लासिकल वेस्टर्न बीहू आपको यहाँ पर अलग अलग टीचर भी मिलेंगे सिखाने के लिए जो डांस सीखना है आप वह सीख सकती हैं मेरी क्लास एक बजे से ले कर शाम पाँच बजे तक चलती है हमारा क्लास प्रतिभा निकेतन के प्रतिभा निकेतन में ही चलता है के बेसमेंट में जी बिल्कुल आपको यहाँ आकर पहले फॉर्म फिल करना पड़ेगा फिर आपको जो भी डांस चूस करना है आप उसमें से चूस कर सकती हैं अगर आपको सारा सीखना है तो आप सारा सीख सकती हैं हमारे यहाँ कैंप वगैरह भी लगते हैं आप चाहें तो कैंप भी कर सकती हैं प्रोग्राम भी होते हैं

तो फिर आप अगर यहाँ आ रही है आप क्लास से तो फिर जितने लोग रहेंगे तो अब यहाँ पर आकर डिस्कस कर लेंगे बाकी हाँ तो हम आपको डिस्काउंट दे सकते हैं चार सौ रुपये में फार्म फिल कर सकती हैं हाँ बहुत सारे टीचर होते हैं हर एक ब्रांच के अलगअलग टीचर्स होते हैं आपको हर एक डांस टीचर अलग अलग मिलेंगे क्लासिकल के अलग रहेंगे वेस्टर्न के अलग रहेंगे फोक के अलग रहेंगे मुझे मैं मैं हर एक क्लास बिज़ी हूँ कोई वो नहीं है मैं हर एक क्लास को अटेंड करती हूँ जी हाँ कोई बात नहीं आप सारे डांसेज सीख सकती हैं वह आपके ऊपर है आपका ऑप्शन में दिया जाएगा ठीक है तब आ कर आप फार्म फिल कर लीजिए नमस